हमको समाचारों के बारे में न्यूज़ द्वारा जानकारी मिलती है और हमारे यहाँ पर्सनल पेपर आता है दैनिक जागरण और न्यूज़ चैनलों द्वारा भी हमको आते हैं न्यूज़ की जानकारी मिलती है सारे समाचार टी वी है न्यूज़ चैनल हैं और न्यूज़ पेपर है इन सभी चीज़ों द्वारा हमको न्यूज़ की जानकारी मिलती है समाचार पत्रों द्वारा और सारे अर् देश की अर्थव्यवस्था और सारी देश में देश की सारी समस्या सब सारी न्यूज़ सब पत्र का दैनिक समाचारों से और काफ़ी न्यूज़ों से मिलती है हमको और हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में कई तरह के पेपर आते हैं पेपर न्यूज़ वाले जैसे कि आपका दैनिक जागरण हो गया अमर उजाला हो गया व हिन्दुस्तान हो गया पंजाब केसरी है इन समाचारों द्वारा हमको यहाँ समाचार पत्र की सारी जानकारी मिलती है और बाकी हमारे न्यूज़ चैनल हैं जैसे कि दैनिक रिपब्लिक भारत है आज़ तक है और इंडिया टुडे है इन सब न्यूज़ चैनलों द्वारा न्यूज़ की जानकारी हो होती है और कुछ हमारे यहाँ जैसे समाचार पत्र आते हैं उन समाचार पत्रों से भी जानकारी हुआ करती है वो समाचार पत्रों द्वारा हमको आर्थिक समाचार जैसे देश के देश विदेश पे हर जगह न्यूज़ चैनलों द्वारा सब जानकारी मिला करती है हमको देश में क्या हो रहा कहाँ क्या हो रहा है देश की समस्या देश का सारा अर्थव्यवस्था काफ़ी हमारे यहाँ न्यूज़ चैनल आ आया करते हैं जिन न्यूज़ चैनलों के बारे में हमको सारी समस्या और समाचार देश विदेश की अर्थव्यवस्था सब जानकारी हुआ करती है देश में हमारे हमारा क्षेत्र तो खैर देहाती क्षेत्र है इस क्षेत्र में न्यूज़ चैनल और समाचार पत्र पहुँचा करते हैं हमारे घरवाले घर में हमारे दिनों बहुत काफ़ी समय से हमारे यहाँ पेपर पढ़ा जाता है जो कि हमारे बाप दादा काफ़ी समय से पत्र समाचार पत्र हमारे यहाँ अमर उजाला आया करता है उस अमर उजाला व अखबार के द्वारा हमको सारी अर्थव्यवस्था की जानकारी हुआ करती है जो कि